म्हाजो शाळेंतलो आवडटो सबजेक्ट म्हटल्यार मराठी हेच कारण म्हणजे मराठी ही खूब म्हाका सोपीबडा आसली आमच्या घरांत पयलींच्यान मराठी प्रोग्राम किंवां घरांतली चडशीं जाणां मराठी बलत आसलेली म्हाका मराठी रोखडी कळ आसलेली म्हणान म्हाका तेची आवड निर्माण जाली शाळेन आमची टिचर आसली ती मराठी बऱ्या भशेन शिकय आसलेली ती खूब अशें एक्टींग करून बी आमकां शिकय आसलेली तेच्या कारणान खुबश्यो गजाली बरें याद उरत आसलेले मराठीन म्हाका खूब बरेें मार्क्स पडत आसले म्हाका तशें म्हाज्या फ्रेंडांकां सुद्दा मराठी हो सब्जेक्ट खूब आवड आसलो कारण हें आमी गोवान रावता आनी आमच्या सायडीकचो राज्य म्हटल्यार महाराष्ट्र गोंयान सुद्दा खुबशे लोक मराठी बोलतात आनी मराठी ही आमकां कळपाक खूब इजी पडटा त्या खातीर मराठीन म्हाका खूब मार्क्स पडत आसलेली आनी तो फेवरेट आसपाच्या कारणान म्हणजे चड मार्क्स पडा ज्या सबजेक्टान आमकां चड मार्क्स पडटा तोच आमचो फेवरेट जाता आनी ना आवडटो सबजेक्ट म्हटल्यार गणीत गणीत म्हाका अजिबात आवडनाशलेलो कारण भितन म्हाका मार्क्स कमी पडत आसलेले टिचर सारकी शिकयनासलेली म्हाका कांय कळाय नासलेले त्या खातीर गणीत हो म्हाजो सामकोच ना आवडतो असो सब्जेक्ट शाळेंतले आवडटे गजाली करपाक म्हटल्यार फ्रेडा वांगडा गजाली करप फ्रेंडा वांगडा शिकप फ्रेडा वांगडा भोंवप हें सगळें मेन इम्पोर्टंट अशें जे जे गजाली म्हाका खूब उमेद दीत आसलेले मी शाळेन एन सी सी घेतलेली एनसीसीन मी सिनीयर आसलेले त्या खातीर म्हाका आनीक मजा ही आसलेली ही म्हाज्या खातीर खूब एक आवडटी गजाल आसलेली सिनियर आसलेले म्हटल्यार मी फूल एक ग्रूप हँन्डल करी आसलेले सगळीं भुरगीं म्हाजा आयकत आसली तेंकां गायड करी म्हाका फायरिंगान सुद्दा मॅडल मेळ्ळा त्या खातीर तें म्हाज्या खातीर खूब आसा यादगार दीस आसलेलो ती म्हाका गजाल करपाक खूब आवडा आसलेली ते म्हाजे हॅप्पी मुमेंट्स आसलेले शाळेंतले शाळेंतले वांगडा फ्रेंडा वांगडा भोंवप तेंच्या वांगडा गजाली म्हारा म्हाजी दोग जाणां अशीं घट फ्रेंडां आसलेली श्रेया एकट्याचो नांव आनी दुसऱ्याचो नांव हे श्रेया तेंच्या वांगडा आमी खूब म्हल्यार खूबच बरें दीस घातले आजुनय म्हाका तेंची खूब याद येता शाळा ही म्हटल्यार खंयच्याय भुरग्यां खातीर अशी यादगारत आसतली मागीर ते शाळेंतले दीस बरें वचूं किंवां ना आ